اتر پردیش میں بہت سارے کلیدی چیلنج ہیں جن کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ مشکل میں بھی پڑ جاتے ہیں اور کلیدی چیلنج کو لے کر ہم لوگ کو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جیسے کہ کبھی مینیجنگ ڈاٹا کا استعمال ہم ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتا ہے اس کے لیے ہم لوگ ہیلپ لائن کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے لیے مدد تلاش کرتے ہیں اسی طرح لائسینسنگ رکوائرمنٹ کی جب دقت ہوتی ہے ہم لوگ کو تب اس کے لیے مدد تلاش کرنی پڑتی ہے اور جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری کلیدی چیلنج کو پورا کرتے ہیں جن کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں